नमस्ते बोलिए आपको वायरिंग करवानी है ठीक है आपके ऑफिस में वायरिंग करानी है तो खर्चा लगेगा सत्ताईस हज़ार होगा वायरिंग का और वही हमारी मज़दूरी होगी पाँच हज़ार सत्ताईस हज़ार का सामान आएगा और पाँच हज़ार हमारी मज़दूरी है हम सब लोग मिलकर लेंगे हाँ देखिए यह इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ना बहुत महंगा मिलता है और क्या है यहाँ से हमारा कारा जाएँगे ना शाहू इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वहाँ जाएँगे तो वहाँ सामान सही मिलेगा कम दाम में अच्छा सामान मिल जाएगा आपको जैसे पंखे का स्विच है बल्ब है बटन है प्लग है और यह दो फेस वाला दो फेस वाला तार है बल्ब है यह सब ना अच्छे क्वालिटी का मिलेगा अच्छे कम्पनी का मिल जाएगा माल और सारा माल मिल जाएगा आपको तो आप ले आइए तो हम लगा देंगे आपको वायरिंग कर देंगे हाँ तो आपका किस किस रूम में करवाना है कितना ऑफिस व ऑफिस में कितने कमरे हैं चार कमरे हैं तो चार कमरे में जैसे ऑफिस है एक ऑफिस में हो जाएगा वायरिंग कर देंगे पर एक कमरे में देखेंगे कमरे कमरे का हिसाब से है आपका वायरिंग करने का खर्चा होगा एक कमरे का पच्चीस सौ तो होगा चार कमरे हैं तो मतलब हो गया आपको एक एक कमरे का होगा पच्चीस पच्चीस सौ रुपये जो है साकिट वाकिट ना अच्छा लगाएँगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा खराब नहीं होगा हाँ आपके ऑफिस में हम अच्छा बल्ब लगाएँगे अच्छा स्विच लगाएँगे अच्छा तार वार लगाकर अच्छा वायरिंग कर देंगे हमारा पेमेंट अच्छा कर दीजिएगा आप हाँ ज़्यादा टाइम तक चलेगा तो आप भी याद करेंगे कि हाँ कौन है जो अच्छा वायरिंग किया है तो वही मैं सोच रही थी कि आपको बता दूँ अच्छा सामान लें अच्छा सामान लगवाएँ यह इलेक्ट्रॉनिक का सामान बार बार नहीं लगता है हाँ हाँ तो हम ठीक दे बना देंगे लगवा देंगे ठीक है